जोंनि गामियाव जोंहा मोनसे ब्रह्म मन्दिर दङ बेवहाय जोङो बोसोराव बोसोर हिसाबै बोसोरखियाखौ बोसोर गोदानाव सावो ब्रह्म जयग' होयो बोसोराव बोसोर गोदानाव खेबसे सावनाय जायो ओमफ्राय लोखि फुजा मागो पुर्निमानि बायदि बिदिनो सम लानानै सावो आरो गामियाव पुर्निमा अमाबैसा बेफोरावबो जों जयग' होयो जाहाथे जों गामि आरो मुलुगनिफ्रायबो मोजाङै थांनानै थानो हायो बेफोरनि असिलायै बे जयग'खौ होनाय जायो आरो बे जयग' आव जोङो बन दानस'नानै होनाय जायो बे बना जोंनो स्नि सारि होयोबा ब्रैजिनैथा बन जोंनो नांगौ जायो आरो बेवहाय जोङो फुल प्रसाद थालेर आपेल आंगुर बायदिसिना फिथाइ सामथाइ होनानै जोङो इसोरखौ गाबज्रिनाय जायो आरो जोङो बे आवाथि सावनाय समाव जोङो इसोरखौ गाबज्रियो ब्रह्म जयग' होनानै बिनिखायनो जों बयबो इसोरखौ सिबिनांगौ जाय जेराव थाया जेखि धोरोमखौ जों सिबिया जोङो गसाइनि खाथियाव खर' गंग्राय खुलुमनांगौ बेनिखायनो आं बुंहरनो लुगैयो जाय जेरावखि जेखि धोरोमाव थाया मानो गाव गावनि धोरोमखौ गोसो होथाबनानै बयबो खुलुम जाहाथे जों मुलुगाव बयबो मोजाङै मोजां थांनानै थानो हायो बेखौनो आं बेनि गेजेरजों खावलायहरनाय जायो गोजोनथों